परेशानी की होइ छै परेशानी इएह होइ छै जे मतलब शादीके शादी होइ छै ने शादीके बाद बाल बच्चा होइ छै बाल बच्चामे कष्ट होइ छै कष्ट होलाक बाद तभिये तऽ कष्ट होइ छै तब तऽ कोइ चीजके निन्दा होइ छै तऽ की होइ छै मतलब बौआ होइ छै तऽ ओकर होइ गेलय खाना पीना ई दहो दूध दहो बढ़िआँसँ चिक्कनसँ राखू कपड़ा लत्ता बढ़िआँसँ साफ करिके राखू छर सुरक्षित रहय छै बालबच्चा ओकरबाद ओकर टेन्शन होइ छै ओकरबाद तकरबाद तनिक नमहर होइ तऽ ओकरा बढ़िआँसँ साफ सुथरा करिकऽ राखू टाइमपर खाना दहो टाइमपर इसकुल भेजहो तऽ फेर टाइमसँ आनहो फेर टाइमसँ पहुँचाहो ओकरा खाना लंच बनाकऽ बॉक्समे करिकऽ फेर ओकरा दैके पड़य छै बौआके टेन्शन होइ जाइ छै फेर घरमे हो जाइ छै बर्वाद मतलब एन्ना करय छिही टाइमसँ खाना नहि बनय छै टाइमसँ बच्चा नहि पहुँच पाबय छै मास्टर बोलय छै सरजी बोलय छै एना एनाके बात छै केना नहि टाइमपर आबय छै ई सब होइ जाइ छै तऽ ओकर टेन्शन होइ जाइ छै टाइमसँ छओ बजे उठय हियै सात बजे तकमे खाना होइ जाइ छै सात बजे होइ छै खाना तऽ सात बजे हुनका बौआके भेज दै छियै प्राइवेट इसकुल बौआके दाइके तीनूके भेजय हियै इसकुल चाइरोके तकरबाद तीन बजे आबय छै तीन बजेके बाद कोचिंग भेजबय छियै फेर खाना खिलबय छियै फेर भेजय हियै कहय छियै की जे जाही जल्दी लेट होइ जेतय आओर अगर लेट हो जाइ छै तऽ फेर सरजी बोलय छथिन की लेट किएक होइ छै जल्दी आपका बौआ नहि जल्दी तेजीमे आगाँ बढ़ रहा है फेर यहाँ तेजीमे भेजबय हियै नहि जाइ छै तऽ ओकरा फेर पहुँचाबय छियै ओकर टेन्शन होइ जाइ छै तकरबाद होइ जाइ छै घरमे बर्वाद जे एना करय छै ई एतय शादी बियाह होलय शादी बियाहमे नहि होइ छै कर्जा हो जाइ छै कर्जा लए कऽ शादी बियाह करहो आओर कयलियै ननदके बियाह कयलियै तऽ ओइमे कर्जा उठाइके कयलियै बियाह तऽ ओकरोमे तकरबाद देलियै कष्टे कष्ट भेलय तब कष्टे कष्ट बड़ तऽ केनाहुतो करिकऽ कमैलियै कमाइ उमा कऽ तब फेरो ओकरा भरलियै सुदि मुर जोड़िकऽ देलियै ओइमे नहि तऽ ओइमे तऽ टेन्शन होइए ने जाइ छै बालबच्चामे टेन्शन छै बियाह शादीमे लगन पाती भेलय ने नतिहारी एना ओना उसब टेन्शनमे होइ जाइ छियै टेन्शन टेन्शन होइ जाइ छै ओइ सबसँ केना केना करिकऽ फेर निपटय छियै की जे कयसहुँ कयसहुँ करिकऽ एनेसँ ओनेसँ करिकऽ तब अच्छा उपर होइ छियै पर होलाके बाद फेर होइ जाइ छिकै होइ जाइ छै की होइ जाइ छै आओर लारे दिसका छै परिवार छै ओन्नेसँ नोता आइ गेलय ई चीजके ई अइजाँ अइ तारीकमे बियाह छै फल्लाँ चलि अइबहो तऽ ओकर टेन्शन होलय की एनामे आब ओकरा केना पुरेबय की केना नोता पुरबय पाँच दिना पहिले ओरियाइके रखय पड़य छै कयसहुँ करिकऽ जोगार करिकऽ तकर ओकरा हीयाँ जाइ छियै तब ओहाँ फेर पुरिकऽ आबय छियै ओइमे बर्वाद होइ जाइ छै टेन्शन होइ जाइ छै की पैसा नहि रहय एना नहि रहय केना करिकऽ गेलय आओर केना करिकऽ फेरो पढ़ौलियै होलाके बाद अबय छियै तऽ घरमे तऽ बोलबे ने करय छथिन की जे जाइ छही एना कए दिनापर दू दिना तीन दिना तऽ लैगय ने बियाह शादी रहय छै तऽ तीन दिन चारि दिन लागि जाइ छै के करयमे आइ नैॉहि जो कल जैहेँ कल नहि तऽ परसू जैहेँ एना होइ छै तऽ ओसबमे आर टेन्शन हो जाइ छै घर लोकके घर लोकके इएह जाइ छै से ससुरारिमे तऽ बन्हले ने रहय छिकै तऽ ओइजाँ तऽ चलि जाइ छियै तऽ जहाँ करकुटुम लगा जेबय ओकर तऽ टेन्शन होइ जाइ छिकै एहाँ घर आदमीके ओहाँ गेलय आओर ओहाँसँ इहाँ अइलियै तऽ कयसहुँ कयसहुँ करिकऽ तऽ पूरा तऽ करि दै छियै तकरबाद अपन भेलय मम्मीके मतलब तबियत खराब रहय तऽ ओइमे केना करिकऽ केना केना करिकऽ तब कयलियै ठीक ओइमे टेन्शन भए गेलय की बा एकदम करेजमे दर्द रहय तो ओकर टेंशने ने होइ जाइ छै ओहो टेंशने भए गेलय तब ओकरो केना केना करिके फेर देखेलियै तऽ ओइमे देखेलियै तऽ दस दिन पन्द्रह दिना बाद अच्छा भेलय